मूंखे डांस प्रोग्राम यादगार हिन करे आहे छो कि मुंहिंजे ॿार जो उहो हिकु डांस प्रोग्राम थियो हुओ त असां डांस ॾिसण वियासीं त उहो इलाही सुठो थियो असांजे ॿार इलाही महिनत करी हुन में तॾहिं उन्हनि खे फस्ट पाइज मिलियो हुन में और ॿार ट्रॉफी खणी आहियां घर में त इलाही ख़ुशी थींदी आहे और हुते इलाही स्कूल बि आया हुआ और जंहिं में असां असांजे ॿार जो जेको प्रोग्राम आहे उहो नंबर वन ते आयो आहे त वरी हिन करे डांस प्रोग्राम जे लाइ उहो यादगार आहे हुन में ॿारनि इलाही महिनत कई हेॾी ॾींहंनि खां लॻियल पिया हुआ ॿार हुन में इलाही अलॻि अलॻि तरह जा ॿारनि खे स्टैप करां हुन में पूरी ॿारनि जी टीम हुई अलॻि अलॻि ॿार अलॻि अलॻि जॻहयूं था मतिलबु उहो अची करे प्रैक्टिस कई या ॿारनि इलाही महिनत कई हुन में अलॻि अलॻि जॻहयूं ते माण्हू ॿार आया आहिनि और हुनजो पूरो पूरो ॿारनि जो ग्रुप हुओ अलॻि अलॻि तरहनि जी ड्रेसियूं पाए करे तयार थी करे ॿारनि हेॾी महिनत करी त कंहिंखे फस्ट प्राइज मिलो कंहिंखे सैकेंड मिलियो त इलाही ॾिसण में इलाही सुठो लॻियल पियो लॻे पियो त जॾहिं असांजे ॿार खे प्राइज मिलियो त असांखे इलाही सुठो लॻो त उहो असांजे लाइ त यादगार थी वियो त हिन करे उहो ई प्रोग्राम डांस प्रोग्राम त मुंहिंजे लाइ इलाही यादगार आहे और प्रभावशाली आहे कि ॿारनि खे बि अॻिते वधण लाइ असां वरी चवंदा ऐं त ॿारनि खे बि सुठो लॻंदो आहे जॾहिं ॿारनि खे प्राइज मिलंदो आहे जिते करे ईंदा आहिनि त असां बि उहे ॿारनि खे प्रोत्साहित कंदा आहियूं त ॿारनि खे बि इलाही सुठो लॻंदो आहे त ॿार बि अॻिते वधणु चाहींदा आहिनि त ॿार बि करणु चाहींदा आहिनि अॻिते त हिन करे असांजो पंहिंजे ॿारनि खे डांस सिखारिणो आहे त सिखारिणो बि खपे ॿारनि खे और